میں جو معاشی خبروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہوں وہ اخباروں سے یا نیوز چینلوں سے کرتا ہوں اس کی اخبار جیسے اخبار سے ہمارے گھر میں ٹائمس آف انڈیا آتا ہے نیوز چینل میں زی نیوز زی نیوز ہو گئی آج تک ہو گیا ان سے میں خبروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہوں سب سے اچھا سب سے اچھا مجھے لگتا ہے خبر خبروں کے بارے جانکاری حاصل کرنا نیوز پیپر سے صبح صبح کیوںکہ میں ایک دم صبح صبح نئی نئی نئی خبریں پڑھتا ہوں کہ آج ہماری دہلی میں کیا ہوا آج ہمارے دیش میں کیا ہوا اس سے ہمیں اس سے اس سے ہماری پڑا اس سے ہماری انگلش انگلش کی انگلش کی کیا نام ہے انگلش کی نالج بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں شام کو ہر روز جب بھی گھر پہ آتا ہوں تو نیوز دیکھتا ہوں آج تک دیکھتا ہوں زی نیوز دیکھتا ہوں ان سے خبروں کے بارے میں جانتا ہوں کہ ہمارے دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے یا ہمارے اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے ان سب سے ان سے میں جانتا ہوں اب نیوز پیپر نیوز پیپر اور نیوز چینلس کا بھی ایک الگ الگ وہ ہے کیا نام ہے ایک الگ الگ پیٹرن ہے کچھ خبریں ہوتی ہیں جو آپ کو جو آپ نہیں سن پاتے تو آپ کو صبح صبح نیوز نیوز پیپر کی وجہ سے سن لیتے ہیں اور کچھ خبریں ہوتی ہیں جو آپ جو آپ کو پہلے سے پتا چل جاتی ہے نیوز چینلس کی وجہ سے کیوںکہ آپ وہ پہلے ہی دن شام کو دیکھ لیتے ہو یہ ہے یہ فرق ہے نیوز چینل اور نیوز پیپر کے اس میں نیوز پہ نیوز پیپر ہم اور بھی آتے ہیں جیسے ٹائمس آف انڈیا ہو گیا نوودیا ہو گیا نو بھارت ہو گیا ایسے بہت سارے نیوز پیپر آتے ہیں اور نیوز چینل بھی بہت سارے ہوتے ہیں زی ٹی وی زی نیوز زی نیوز ہو گیا آج تک ہو گیا